कला ही खूब गरजेची पूण खरीत कला आसा काय ना हें मात तुमकां वळखपा कळपाक जाय किद्याक कोणी बीन आतां येवन ड्रॉयींग काडीत समज आनी तुमकां दाखयलें आनी तें बरें सुद्दां ना आनी म्हटलें आ बाबा म्हाज्या कडेन कला आसा जाल्यार ती खरीत कला आसा म्हणूंक शकना किद्याक कितलेशे लोक आसतले जे आनिकूय बीन तेज्याकून खूब बरें ड्रॉ करता आसतले तो जो मनीस आसा ही मायट इमप्रूव पूण तेजी सद्द्यां तरी कला तितली बरी ना आतां हें कलेचें आतां हें कलेचें समज तर आमी पेंटिंगाच्या बद्दल उलयता जाल्यार एखादें व्हडलें घर बांदलें कोणी आनी तेतून एकूय पेंटींग ना जाल्यार तें पळोवपाक सुद्दां तितलें बरें दिसना लोक वचोन कितके म्हारगेलें म्हारगेलें पेंटरा कडसरल्यान पेंटींग हाडटा पूण तेंच त्या शिवाय समज तर आमी खंयच्याय नोट सो नोन आर्टिस्टा कडल्यान समज तर पेंटींग हाडली जाल्यार एक म्हणल्यार त्या आर्टिस्टाचें नांव जाता ताकाय बीन रेकोगनेशन मेळटा आनी दुसरें म्हणल्यार आमचेंय बीन काम मातशें सवायन जाता आनी कला जी आसा ती आमची संस्कृती दाखयता म्हणल्यार कशें की आतां समज तर कोणी कसल्या पुजेची ड्रॉयींग पेंटींग काडली जाल्यार आनी ती समज तर खूब फेमस जाली जाल्यार लोक चिंततले न्ही की ही कसली पुजा गाय ही किदें करता गाय हितून तशी करून संस्कृती आमची उरतली आनी समज तर आमची संस्कृती खुबश्या वेळान सगळी जाणा विसरोनूच गेलीं जाल्यार कोणाकूच पयनींचें अशे फोटो ओर पेंटींग्स मेळ्ळें जाल्यार तांकां पळोन दिसतलें न्ही की हा किदें तरी आसलें अशें पयनीं जें आतां ना ते खातीर कला भरपूर गरजेची आसा आनी समजाची प्रगती कलेन जाताच जाता